جی السلام علیکم جی میری بات آئی آر سی ٹی آفس سے ہو رہی ہے جی جی اصل میں فون کرنے کا مقصد یہ تھا سر کہ مجھے چھٹیوں پہ کشمیر جانا ہے جی جی سر پٹنہ سے کشمیر

جی جی اکیلے جانا ہے ساتھ میں کوئی نہیں ہے سر تاریخ بارہ جنوری دو ہزار چھبیس کو بارہ جنوری دو ہزار چھبیس سر

تو سر کہنا یہ ہے کہ سیٹیں کون کون سے ہم کو اویلیبل ہو جائے گا کون کون سے کلاس میں اپر کلاس میں مل جائے گا سر جی جی شکریہ سر پیسہ مطلب کتنے تک مطلب لگ جائے گا

جی جی اصل میں ایک یہ ایک بات اور پوچھنی تھی سر کہ میرے پاس پہلے سے ہی آر سی ٹی سی کا یوزر آئی ڈی اور پاسورڈ ہے تو اس سے تو ٹکٹ بن جانا چاہیے ہاں کافی دنوں سے میں نے یوز نہیں کیا اس کو ہاں تو پھر اس سے تو ہو جانا چاہیے تھا ٹھیک ہے سر شکریہ آئی ڈی پاسورڈ یاد ہے مجھے

جی شکریہ سر ٹھیک ہے اگر ویسا کچھ میرے کو کچھ پرابلم ہوگا تو میں آپ کو دوبارہ کال کروں گا ٹھیک ہے شکریہ سر ٹھیک ہے